अचिव्हमेंट म्हळ्यार जी तूं ज्या खातीर मेहनत करता आनी तुका तो इनाम फावो जाता ती एक व्हडली खोशयेची गजाल आसता आनी म्हाजी अशी खोशयेची गजाल म्हटल्यार जे घुमटा खातीर इनाम मेळ्ळो आनी तो राज्य पुरस्कार आशिल्लो म्हणून एक खूब व्हड खोशयेची गजाल